मइहर भारत के अनेक तीर्थ यात्राओं में से एक तीर्थ यात्रा है ये आला ऊदल को देवी माँ ने सपने में आकर बोला कि मुझे इस पर्वत पर मइहर की पर्वत पर मुझे स्थापित करो और मेरी पूजा करो सो उन्हीं के आए हुए सपनों के द्वारा आला ऊदल ने माता का जो मंदिर है उसे पर्वत पर स्थापित कराया और उसमें पूजा करना शुरू किया और यह धीरे धीरे देखते देखते पूरे देश में फैल चुका और इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और हमारे काशी काशी विश्वनाथ काशी में विश्वनाथ जी की दो मंदिरें हैं मेनली दो मंदिरें हैं एक बी एच्च ओ के पास और एक काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट के पास काशी में अनेकों तीर्थ यात्राएँ कर सकते हैं यात्री क्योंकि काशी पूरा शिव जी के नाम शंकर के नाम से फे़मस है शिव की नगरी कहा जाता है काशी काशी काशी में हर एक व्यक्ति के मुख पर शंकर जी का नाम होता है शंकर शिव शंकर एक शक्ति है और मणि वहाँ पर एक